मूंखे अगरि लॻंदो आहे की मां थकी पई आहियां गाइण में या मुंहिंजे आवाज़ में कुझु कर्कशता अची वेंदी आहे त पोइ मां न हुते गाइण बंदि करे छॾींदी आहियां ऐं मां छा कंदी आहियां मूंखे वरी कर्कश वारो आवाज़ में गाइण मूंखे न वणंदो आहे त मां छा कंदी आहियां पहिरीं न थोरो गर्म पाणी करे पीअंदी आहियां मूंखे लॻ ईअं फिल थींदो आहे न की मुंहिंजो गलो साफ़ थी वियो त पोइ ई मां ॻाईंदी आहियां या मां छा कंदी हां विक्स जी कोई गोरी वगै़रह खाए सघंदी आहियां त हुनसां मुंहिंजो गलो साफ़ थी वेंदो आहे वधीकतर त मुंहिंजो गर्म पाणीअ सां ई गलो साफ़ थी ई वेंदो आहे पर अगरि न थींदो आहे त मां विक्स जी गोरी खाईंदी आहियां त उन सां जीअं की मुंहिंजो गलो साफ़ थी वञे पोइ ई मां गाया ऐं मूंखे वणंदो आहे मुंहिंजो आवाज़ त इन करे ऐं न मां इन करे ई गानन जी रोज प्रैक्टिस कंदी आहियां त जीअं मां जॾहिं बि गाया न त मूंखे उन आवाज करण में प्रॉब्लम न थिए इन करे मां रोज प्रैक्टिस कंदी रहंदी आहियां इन करे प्रैक्टिस कंदी आहियां ताकि इन मुंहिंजे आवाज खे हिकु सुरक्षा मिली रहे छो जो अगरि मां छॾे ॾींदमि न गाइण त उहो आवाज़ उहो सूर मुंहिंजो न निकिरींदो त अहिड़ी तरह मुंहिंजी आवाज़ जी सुरक्षा जे लाइ मां हर रोज़ गाइण जी प्रैक्टिस कंदी आहियां ऐं जेतिरो थी सघे न त ईअं जंहिंजे करे गलो ख़राब थींदो हुजे न उहे शयूं मां घटि खाईंदी आहियां